क'क्राझार जिल्लायाव गायनाय गिबि आबादफोरा माय आरो जायगानि रांखान्थि आरो सुबुंफ्राव बेफोरखौ मानि गोबां खेथ्रआव बाहायनाय जायो आरोखि मायरं बा माया जोंखौ गोबां हेफाजाब लाबोयो मायनि अनगायैथ' जोंनो थांनानै थानां हाया बादिआनो होनजायो मानोना बेजोंनो जोङो सोलिनाय रांखान्थि आयदायावबो बा रांखान्थि बिथिङावबो बेयो जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो मायखौ जोङो बांसिन दिमानदाव दं होननानै बुंनो हायो बे ओनसोलाव बा बे एरियायावहाय मायखौ फोनायनि उनावहाय खोथिया खोथिया जाबोयो खोथियानिफ्राय जों खोथियाखौ फुनानै ओरै गायस्लाय फिनबाय गाय फिननायनि उनाव हाय बेयो गिदिर जाबाय गाजा बेर बेयो बेगर होबाय माय फिथाय होबाय होनायनि उनाव जेब्ला मेसें बोथोर सफैयो अब्ला बेखौ हाबाय हानानै ओरै माय फोरानबाय फोरानग्रोबाय मारा होनानै फोरानबाय फोराननायनि उनाव हाय बेखौ मानि मिलफोराव लांनानै मिलाव लांनानै हाय मा बेखौ मायरं महराव मोनबाय बै मायरंफोरखौ जोङो दिनै फाननो हायो बाजाराव लाबोनो हायो बयनोबोथ' आजिखालि मायरंखौ नांगौ ना दा बैफोराव बेराथ हेफाजाब होयो बेबादिनो बेराथ रांखान्थियारि बिथिङाव हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे ओनसोलनि बे मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे गाहाय राहा होननानै बुंजायो बे आबादा दैज्लां बोथोराव साबसिन जायो गुबुन गुबुन बोथोरावबो बेखौ आजिखालि गायनाय नुनो मोनसै नाथाय गोलोम जोंना नैबे दैज्लां बोथोराव हाय मायनि आबादा जोबोरैनो मोजां जायो